दिक्खो में तुसें गी इक गल्ल सनान्ना मिगी पंज इ'यै जैदा इक होई गेआ सौ ते दूआ होई गेआ जेह्का पंज ज्हार होई गेआ त्रीया दिक्खो जेह्का पैह्लें पंदरां ज्हार चौथा जेह्ड़ा जैदा ते एह् पं'जी ज्हार होई गेआ ते जेह्ड़ा पंजमां ऐ पंजाह् ज्हार